ویسے تو مجھے بہت سارے کھیل پسند ہیں لیکن مجھے کرکٹ کھیلنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بچپن سے ہی میں نے کرکٹ کھیلنے پر زور دیا ہے اور میں اپنے گھروں میں یا میدانوں میں کرکٹ کھیلنے پر زیادہ زور دیتا ہوں اور مجھے اِس لیے اچھا لگتا ہے کیوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور تمام طرح کے لوگ کرکٹ دیکھنا بھی اور کرکٹ کھیلنا بھی بہت پسند کرتے ہیں اور اِس طرح اِس کے بعد میں والی بال اور بیڈمنٹن بھی کھیلا کرتا ہوں اکثر و بیشتر اور بیڈمنٹن میں زیادہ تر رات میں کھیلتا ہوں جس سے ہماری صحت بھی تندرست رہتی ہے اور مجھے ایک ورزش کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے بہت پسند ہیں کیوں کہ کھیل کود سے انسان کا ذہن اور انسان کا دِماغ تندرست اور توانا رہتا ہے جس سے ہمیں کام کرنے میں بہت مزا آتا ہے اور ہم لوگ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گُزارنا پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ اچھے سے زندگی گُزارتے ہیں